جی آپ فیضان ہوٹل سے بات کر رہے ہیں کیا جی ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک فوڈ آڈر کیا تھا تو آپ کے ڈلیوری بوائے نے فوڈ آڈر تو پہنچا دیا لیکن میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں ایک مسافر ہوں تو مجھے ایک ڈسپوزل پلیٹ چار چمچ اور کھانے کے لیے ڈسپوزیبل پلیٹ چاہیے تو آپ نے وہ بھجوا نہیں بھجوایا نہیں بھائی میری ٹرین ہے میں ایک مسافر ہوں میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ مجھے ایک ڈسپوزیبل پلیٹ اور چار چمچ اور کانٹے والی چمچ چاہیے تاکہ میں آرام سے اسٹیشن پر کھانا بیٹھ کر کھا سکوں اور آپ اسی بندے کو بھیجیے گا جو پہلے ڈلیوری لے کے آیا تھا کیوں کہ مجھے لگا وہ بہت جلدی لے آیا اور میں اسے ٹپ کے طور پر کچھ دینا چاہتا ہوں میں اس سے بہت خوش ہوا اور آپ کا کھانا بہت ہی زیادہ سوادشٹ تھا آپ اسی بندے کو ڈلیوری بوائے کو بھیجیے بہت شکریہ